आमी फाटल्या पावसा दिसांनीत एक हाय्क केल्लो हाय्क म्हणना फुडें आमी गेल्ले नेत्रावळी वायल्ड लाय्फ सेंचुनीन हांव म्हजो इश्ट साहील आनी म्हाजो भाव मामाचो चेडो सगळें तिगूय मेळोन एक प्लेन केल्लो की हाय्काक वचपाक जाय हाय्काक वचपाक जाय करून ताका लागून हांवें सांगलेलें तांकां की नेत्रावळी या करून

गेले नेत्रावळी पवले मागीर हांयें भावाक फॉन मारलो तेन्ना खंय आसा मागीर तो एयलो आमची एन्ट्री केली भितर फश्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार घशघश्यानी पावस पडटालो आनी चलपाकूय खूब मजा येताली सो पयलीं आमी तेणें सांगलें आमकां दोन वऑटरफॉल आहा

नेयनापी म्हणून थंय गेले नेयनापी म्हणून वोटरफोलाचें नांव तें एक थंय गेले तो सारको ल्हान ट्रेकींग आहलो थंय चल्ले सारके बरें पावसान बरें रैनकॉट घालून चारूय जाण आतां तिगूय जाण आमी आतां रैनकॉट घालून सारके बरें पावसान चलत हा सारके चल्ले वोटरफोल पयलो सारको वयर दोंगर कोहो चडलो आनी पयले सारकें उदीक घशघश्यानी वोत्ता तें पयलें आनी परतून एयले कित्याक तो ल्हान आसलो आनी आमकां दुसरो वोटरफोल आसा तो सावरी आसलो तो तितलो आमकां अंदाज नासलो तो की चड पयस चलचो पडटलो आमकां कोहो सो आमी चलात आसले चलात आसले मागीर आमी दुसऱ्या हाका एयले दुसऱ्या हाका आहले पांच किलोमिटर चलप आनी जे पांच किलोमिटर आसले ते सारके दोंगर कहे मदींत वयर मदींत सकयल सारकी आमची काबार जाल्लो जीव चलून चलून सारके पांय सारके भरून येल्ले सारके आनी सारके आमी वाटेर रावेले मदीं आमी इल्लें जेवण व्हेल्लें कोणें चिकन हाडलेलें मा पुलाव हाडलोलो सुंगटांचें हाडललें सो आमी वाटेर बसले एक अशी ल्हानशी खोपटी कशी आहली थंयचर सो वाटेर बसले जेयले बरें मातशो खबऱ्यो केल्यो थंय बसून उदक पियाले आनी परत चलपाक स्टार्ट केलें कित्याक तें खूब पयस आसलो दुसरो वोटरफोल आसलो तो सारकोच पयस आसलो सो चलता चलता चलता परत मागीर आमी सारके लास सारके जीव घेवन सारके पावले सारके वोटरफोला कडेन मागीर आमी बॅगां बीगां कपडे बीन काडले रैनकोट काडलो पावस पडटालो बरें न्हाले मागीर परता चाव व्हेल्ली ती मातशीं बसले आनी परत चाव पियाली आनी बसले थंयचर मागीर आमी परत घरा येवपाक घरा येताना आमकां जालीं सारकीं साडे स जालीं परत चलपाक खूब टाय्म लागलो दोन वरां सुमार लागलीं परत चलपाक येवपाक सो अशें करून आमी आतां तो हाय्क केलो आनी खूब मजा येयली सारकी